ई पेटीएम सब जे छै हमरा सबकेँ जे छै बचत बहुत यऽ किआकि माने नाजायज पैसा हमसब खरचा नहि करय छी जतबी कऽ जरूरत यऽ ओतबीके हमसब फोनपे गूगलपे इन्टरनेट ईसबमे जे छै ओतबी हमसब पेमेण्ट दए छियै आ नहि तहन हाथमे जे कैश रहैत रहय तऽ बहुत खरचा कए दैत रहय जतहुँ पाँच टका दश टकाके लए छै आ आब तऽ से नहि छै मोदी सरकार एतबा तक तऽ केलकैहँ जे व्यवस्थामे जे मनुष खरचा तऽ बिल्कुल कम करबा देलकैया आ ओहिमे जे छै से हम सब जे छै मानू पैसाके हमरा सबकेँ जे छै से दिक्कत छेबे करैया जतबीक छै ओहिमे जे छै बहुत कम खरचा करए छै किआकि डीजिटल पेमेन्ट सब जे छै से करए पड़ै छै सोचलहुँ बाप रे एतेक पैसा दए पड़तै अहाँकेँ फोन पे से सब जे छै से करए पड़ै छै ताहि लए कऽ हमरा सबकेँ अर्थव्यवस्थामे छै ने से भारतमे अर्थव्यवस्थाके जे छै से विकास बहुत जे छै से भेलैए हँ आओर जे छै से मोदी सरकार ओकरा जे छै से डीजिटल जे छै से बनबै लए चाहैत छै आ लगभग तऽ जे छै बुझिऔ बनि गेलै हँ की जाहिमे किछु कमी छै ओहिमे जे बाकी छै ओहो पूरा जे छै से भए जेतय फोन पे सबसँ जे छै अहाँकेँ कतेक घर जे छै से अहाँकेँ सुरक्षित भए गेलै हँ